हमारे जोधपुर ज़िले की जलवायु की बात करें तो यहाँ शुष्क जलवायु हैं यहाँ का तापमान गर्म रहता हैं गर्मी ज़्यादा पड़ती है हमारे राजस्थान में हैं जोधपुर तो जोधपुर में भी गर्मी ज़्यादा पड़ती हैं और ऋतुओं का प्रभाव जैसे बात करें तो हर ऋतु में लोग हमारे जोधपुर के लोग तो अपने शाही अंदाज मे रहना पसंद करते हैं और हर जैसे गर्मी में अपने हिसाब से रहते हैं सर्दी में अपने हिसाब से रहते हैं बदलाव देखें तो ऐसा हर मौसम में अलग अलग बदलाव होता हैं यह मतलब हमारे जोधपुर के लोग हर मौसम को हर हर पल को इन्जॉय करना जानते हैं जैसे बारिश का मौसम हैं तो हमारे यहाँ तो मिर्ची बड़ों की दुकानों पर बहुत भीड़ लग जाती हैं तो लोग अपने चाय की चुस्की के साथ मिर्ची बड़े खाना पसंद करते हैं और सर्दी की बात करें तो सर्दियों मे लोग अपने जैसे जगह जगह मतलब धूप सेंक एक जगह आग जला लेते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी हाथाई करते हैं चाय की चुस्कियों के साथ और बाकी दूसरी बात करें तो तो हमारा थोड़ा रहन सहन साही अंदाज में होता हैं बोल चाल की भाषा में भी हम थोड़ा शाही अंदाज में कम सा ऐसा करके बोलते हैं तो यह हमारे जोधपुर का ये बदलाव हैं और अच्छी बात हैं